असांजी संस्कृतीअ में रंगोली चांवरनि जे अटे जी कंदा आहियूं त भई जीअं जीअं भई किवलिन जो खाधो बि बणिजी वञे सूर्य जेको जल इन करे चढ़ चढ़ाईंदा आहियूं भई जीअं ऐं रोशनी थींदी आहे असांजी उन सां जुड़ियलु आहे असांजी उन खां जुड़ियलु आहे जेको बि इहे रोशनी ॾिए थो त अंधेरो न त थी वञे ऐं कुमकुम मथे ते इन करे लॻाईंदा आहियूं भई जो सुहाग जी निशानी आहे जनेऊं सनातन धर्म जे जे लाइ भई ज़रूरी आहे पूॼा जे लाइ बि मंदरु वेंदा आहियूं त मन खे शांती मिलंदी आहे विर्त रखंदा आहियूं त मन खे संतोष मिलंदो आहे ऐं इहे ई रवाजु आहिनि जेके हलंदा पिया अचनि